शिक्षा ने सांस्कृतिक प्रदा प्रथाओं को बहुत प्रभावित किया है जैसे बाल विवाह बाल विवाह से ये फ़ायदा हुआ है कि इनके कारण जो छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी वो उस पर प्रथा पर रोक लगी ओर इसके बाद में घूँघट प्रथा घूँघट प्रथा में जैसे पूर्व पुराने ज़माने में जो घूँघट का जो रीति रिवाज़ था उसके कारण महिलाओं को काफ़ी दिक़्क़तें आती थीं और कार्य करने में दिक़्क़त आती थी इसके बाद में समान समाज में शादी करना ये एक सांस्कृतिक प्रथा थी जिसने आ आज काफ़ी चेंजेस किया हैं इसके कारण आज लव मेरिज जैसे अगर लड़की समाज की नहीं मिले तो दूसरे समाज की लड़की से भी शादी कर सकते हैं ऐसा प्र इस प्रथा में